म्हाका शहर आनी मुळगांव खूब आवडटा शहर आनी मुळगांव वेग वेग व्हडलो फरक आसा शे मुळगांवांत एक व्हडलें देवूळ आसा तें म्हाका खूब आवडटा थंयचर वेगळींवेगळीं कॉम्पिटिशनां आतां आनी ते कॉम्पिटिश्नां भाग घेलपा म्हाका खूब मजा येता थंयसर खूब भुरगीं आसा आनी जिखल्यार प्रायस सुद्दाे गावता थंय देवळांत वेळ घालोवपा लागून लोक येतात आनी सांजे टायमार थंयसर आरती किर्तन जाता आनी लोक थंय कमिटी बी करता ते कमिटीन खंयचें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाचें तेंय बी सगळें चिंत्ता आनी गा शहरान तशें नासता शहर खूब अलग आसता शहरान थंयसर आम शहरा एक व्हडलो मॉल आसा तें म्हाका खूब आवडटा त्या मॉलान तुमकां कपडे आयडनां बुटां ह्या वेळ घालोवपाक जाय जाल्यार थंय लोक येता आनी थंयसर गेम्स बी आसता थंयसर लोक आपल्या भुरग्यांक घेवन गे भुरग्यांक घेवन गेम्स खेळटा आनी समज तुमकां पिक्चर पळोवपा जाय जाल्यार थंय पिक्चरूय पळोवपा मेळटा आनी जेवण जेवपाक थंय खूब रॅस्ट्रॉरेंट आसा जैसे की केएफसी डॉमनोज पिज्जा हे खूब असले रॅ फास्ट फूड रॅस्ट्रॉरंट आसता आनी थंयसर सग तुमकां सगलें मेळटलें